मां तव्हां सां जामु नाराज़ु आहियां मूंखे सफ़ा न वणी तव्हांजी हीअ ॻाल्हि तव्हां जामु ई ग़लति कयो आहे मूंखे सफ़ा न वणी ईअं तव्हां हेतिरो तव्हां वक़्तु हेतिरो तव्हां लॻायो आहे मुंहिंजी ट्रेन मिंजी ट्रेन हुअ थी वई हली वई मुंहिंजी ट्रेन तव्हां जे करे तव्हां वक़्त ते पहुता ई कान कैब खणी करे मां जामु परेशानु थी वियमि तव्हांजो इंतज़ारु कंदे कंदे हाणे था अचो तॾहिं था अचो तव्हां आया ई कान जामु परेशानु थी वई असुलु मां केतिरो मां तव्हांजो इंतज़ारु कयो माण्हू वक़्त ते अचे माण्हुनि जी ट्रेन आहे माण्हुनि खे ट्रेन पकिड़िणी आहे हाणे मुंहिंजी ट्रेन हली वई त छा छा कयां हाणे हाणे केतिरा मूंखे हाणे अॻिली ट्रेन मूंखे हाणे कॾहिं मिलंदी ॿिए ॾींहुं थी मिले टिएं ॾींहुं थी मिले मूंखे हुते ज़रूरी कमु हो वञणु ज़रूरी हो हाणे तव्हां ई ॿुधायो हाणे या त मां तव्हां खे पैसा न ॾियां छा कयां मां तव्हां ई ॿुधायो हाणे हाणे मां तव्हां खे हिकु रुपियो बि नथी ॾेई सघां जॾहिं मुंहिंजी ट्रेन ई छुटिजी वई आहे तव्हां टाइम ते ई न आया आहियो त मां कीअं मां न हुते पहुची सघियमि या छा मुंहिंजा सभु हुते माइट सभु मुंहिंजा हुते इंतज़ारु पिया कनि तव्हांखे हीउ टाइम चयो तव्हां अची वञिजो टाइम ते ॿारहें लॻे त तव्हां साढा ॿारहां पौणा हिकु थी वियो तव्हां आया ई कान त मां हाणे तव्हांखे छा जा पैसा ॾियां मां तव्हांखे छा जो हाणे हू कयां मां तव्हांखे हिकु रुपियो बि न ॾींदसि हाणे छो जे करे मुंहिंजी ट्रेन ई छुटिजी वई आहे त छा फ़ाइदो आहे तव्हांखे पैसा ॾियण जो सही ॻाल्हि आहे न माण्हू वक़्त ते अचे हिकु तव्हां गाॾी था हलायो त तव्हांजी हिकु ज़िमेदारी आहे तव्हांजी की मूंखे किथे वक़्त ते पहुचणो आहे हाणे मां तव्हांखे हिकु रुपियो बि कान ॾींदमि तव्हां भले कुझु बि कयो मुंहिंजी त ट्रेन हली वई न हाणे